ल्हान आसतना सगळीच भितात म्हाका बी भंय दिसतालो जशें जशें व्हड व्हड जायत गेले तसो म्हाजो बी भंय गेलो आतां हांव उंचायीक भियेना जशें ल्हान आसतनाच्यान आमी झाडां चडपाक शिकली जावं दोंगरार चडपाक शिकली स्टेप्सां चडपाक शिकली पयलीं पयलीं आमकां भंय दिसतालो चडपाक चडटा चडटां आमी पडटाली पूण मागीर एकदां चडोंक शिकले की मागीर आमकां भंय दिसनासलो मागीर मागीर स्टेप्सां चडपाक शिकली दोंगर चडपाक शिकली क्लायबींग करपाक शिकली मागीर व्हडले व्हडले हितून बिल्डींग वचपाक शिकली लिफ्टीनी वचपाक शिकलीं लिफ्टीन सुद्दा खूब जाणांक भंय दिसता पूण म्हाका भंय दिसना आनी म्हणजे जायण विल जायण विलांचेर खूब जाणां भितां गोल गोल फिरता म्हण गोलगोल फिरता खूब जाणांक फिरता आसतना खूब जाणांक भंयूय दिसता पण म्हाका भंय दिसना म्हाजो भंय गेला आनी हांव पयली खूब भिताले वयल्यान सकयल पळोवपाकूय खूब भितालें पूण आतां म्हाका भंय दिसना हांव म्हाज्या भयातल्यान खूब भायर सरलां